पूर्णियामे मुख्य प्राकृतिक सन्साधन पर्यावरण चुनौती बहुत प्राकृतिक सन्साधन हमलोगो के यहाँ जो हे अभी कभी कभी हमरा सभके इहाँ एतना बारिश भै जाइत छै एतना बारिश भै जाइत छै कि नेपालसँ भी पानी आबिकऽ छोड़ दैत छै आओर एतय बार बाढ़ि अबैत छियै कि घरद्वार जान माल पूरा क्षति होइत छै आओर पर्यावरण पर एकरो जादा असर पड़ैत छै कि शरीर जे छै घासघूस समूचा पानीसे एतना पानी होयत छै कि घर के अगल बगलमे बहुत जादा मने प्रदूषण फैली जाइत छै एक बहुत बड़ा चुनौती भै जाइत छै लेकिन जी जिलामे पानीरऽ स्रोत छै एहन बात नहि छै कि आस पासके स्वच्छतामऽ काफी बदलाव देखय लऽ मिली गेलो छै कि सरकारके द्वारा भी हमरा सभके अभी फिलहाल इस बारी जब पञ्चायत चुनाव होलो छै इस बार पञ्चायत चुनावसँ मुखिआके द्वारा हर पञ्चायतमे हमरा सभके हर पञ्चायतमे के द्वारा साफ सफाइरऽ अभियान चलि रहलो छै आओर एकरासँ हमरा सभकऽ बड़ा खुशी छै आओर लगातार सफाइ अभी चलि रहलो छै आ कूड़ाकऽ डब्बा भी रोज आबैत छै घरो पर लेकऽ चला जाइत छै हँ